परिवारमे स्त्री पुरुषके बहुत ही भूमिका होइए परिवारमे स्त्री पुरुष बहुत ही काजमे हाथ बाँटै छथि ई भूमिका जे अइ हमरसबके बहुत पहिलेसँ विकसित भेल अइ अइसन नहि की एखन ई पूर्व जमानासँ ही चलल आएल अइ स्त्री पुरुषके बिना कुछ भैए नहि सकै छै एक स्त्री पुरुषके जन्म दै छै वएह पुरुष एक फिर पुरुषके जन्म दै छै या स्त्रीके जन्म दै छै ओ दुनूके मेल मिलापके बिना किछु भैए नहि सकै छै एक स्त्री आओर पुरुषमे जे भूमिका होइ छै ओ कोनो चीजमे नहि होइ छै ओकरामे प्रेम लड़ाइ झगड़ा सबकुछ होइए अइसन नहि छै की हरदम लड़ाइए प्रेमे या किछो सबकिछु होनी समझै छै आब जेना स्त्री भेल पुरुष भेल ओकरसबके दुनू सबके काममे हाथ बँटाना चाही जेना पुरुष भेल कखनो महिलाके हेल्प करि देलक महिला भेल पुरुषके मदति करि देलक जकरासँ दुनूमे सामञ्जस्य बनल रहै छै परिवार व्यवस्थामे रहै छै एक पुरुष अपन महिलासँ प्रेम बनाकऽ रहै छै कखनो लड़ाइओ भऽ जाइ छै तैओ प्रेम रहल